आबै आबौमोननि खुगा खुगा सोलिबोनाय सल' बाथा बायदिब्लाथाय हाथरखिजों आरो मुलुगजोंलायनो बिदा फंबायमोननो बिसोर सानैजों जेब्लाबो सैलायि बिदिनो जेब्लायबो फेर नांलायबाय थायोमोन बिदिनो सानसेखालि बिसोर सानैजों हाथरखिजों आरो मुलुगजों लायनो दावहा जादों बेनिफ्राय बिसोरनि गेजेराव सानैजों सावरायलायदों जे आं देरहायोब्लाथाय आङो अख्राङाव थाहैगोन आरो बेबायदिनो नों जेनोबाथाय गाहायाव थानांगोन बिदिनो सावरायलायदों हाथरखिया बिदिनो सानैजों फेर नांलायनानै हाथरखि आरो मुलुगजों बिदिनो जुजिलायनानै बिदा फंबायनि गेजेराव हाथरखिखौ मुलुगा जोगासिनो जोनानै अख्रांसिम मोनहो हैदों आरो मुलुगा गाहायाव थालांदों बेबायदिनो हाथरखिया बेनिफ्राय हरनि समाव बिदिनो रिथि रिथा जानानै अख्राङाव थादों आरो मुलुगाबो बिदिनो थाबोदों